संगीतमे हमराके अपनेके कुमार शानूके गाना बहुत अच्छा लगै छै चूँकि हुनका गानामे अश्लीलता कम रहै छै आओर जेकर संगीत बहुत्त ही मधुर मधुर लगै छै सुनैमे हमहुँ कोशिश करै छी जे हुनके जैसन गाबैके प्रयास करै छी जे हुनके जइसे संगीत गाबैके लेल प्रयत्न हमेशा तत्पर रहै छियै हुनकर गानामे हुनकर हुनकर संगीतमे छै कि जे ककरो बीचमे समाज घर परिवारके बीचमे अपनेके सुनि सकै छियै हुनकर गानामे संगीत संगीत बहुत ही मधुर आओर मधुर एवम शैली लगै छै